मूंखे चित्र ठाहिणु ऐं उन में रंगनि खे भरणु वणंदो आहे हिन करे मां पंहिंजे आसे पासे में नए नए चित्रनि जी खोज कंदी आयां ऐं उनन खे ठायण जी कोशिश बि कंदी आहियां ताकी मुंहिंजी हिन कला में ॿियो बि निखारु अची सघे मां अलॻि अलॻि जेके रंग आहिनि उन्हनि खे अलॻि अलॻि तरीक़नि सां इस्तेमाल करण जी बि कोशिश कंदी आहियां ऐं मां यूट्यूब ते बि इहो ॻोल्हण जी कोशिश कंदी आहियां की मां कीअं पंहिंजी चित्र कला खे रचनात्मक ठाहियां हिन करे मां पंहिंजी हलिकी पेंसिलूं जेके हलिके रंगनि जी हूंदियूं आहिनि उन्हनि जो इस्तेमाल मां लाइनुनि ठाहिइण में ऐं चित्रनि खे ठाहिण में कंदी आहियां ऐं जेकी मोटी निब जी कलमूं ईंदियूं आहिनि उन्हनि सां उन्हनि चित्रनि खे मां घाटो कंदी आहियां ऐं पोइ रंग बि भरंदी आहियां